हपो हलो हा तव्हां के कहिड़े पार्लर ता पिया ॻाल्हायो बणी ठणी था पिया ॻाल्हायो अच्छा मां ठाकुरी शर्मा पई ॻाल्हायां मूंखे एक्चुअली तव्हांजे पार्लर ता न हा कटिंग कराइणी हुई हा त कटिंग जा छा चार्जिस आहिनि तव्हांजा हा मां हिकु दफ़ो आई आहियां पंहिंजी साहेड़ीअ सां गॾु त उन ई मूंखे तव्हांजो नंबर ॾिनो हो त मूं चयो तव्हांसां ॻाल्हाइ ॾिसा ऐं मूंखे उनजी कटिंग वणी हुई उहा तव्हां वटा ई कटिंग कराईंदी आहे न हलकी हलकी मां एक्चुअली यू कट कराईंदसि ऐं हेठा ट्रिमिंग कराइणी आहे ऐं बसि मां हलकी कटिंग करिणी आहे घणी हू न करिणो आहे हूं हूं केतिरो ॾेई सघंदा हा टे सौ कयो न त तव्हांजे इहो न छा चइबो आहे घणे खां टाइमिंग्स घणे खां घणे ताईं आहिनि चई खां सते जा तव्हांजो टाइम आहे त ठीकु आहे मां पंजे साढे पंजे ताईं अचां ठीकु आहे त मूंखे न हा चओ चओ तव्हां चओ न न मूंखे एक्चुअली ब्लीच बि कराइणो आहे तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा ब्लीच आहिनि त तव्हांखे छा थो लॻे मुंहिंजे लाइ कहिड़ो अ ब्लीच सूट कंदो मुंहिंजे स्किन ते मुंहिंजी ड्राई स्किन आहे मुंहिंजी सठ खां मथे आहे हा त उनजो चार्जिस छा आहिनि

ठीकु आहे कुल मिलाइ करे जेकरि मां ॿई शयूं थी करायां त हिकु जा त पंज सौ आहिनि ॿिए जा टे सौ रुपिया आहिनि ठीकु आहे न ईअं न त ठीकु आहे तव्हां पंहिंजे रजिस्टर में मुंहिंजो नालो ऐं टाइम नोट करे छॾियो मां तव्हां वटि अ करीब साढे पंजे ताईं हर हालतु में पहुची वेंदमि हा हा बिल्कुलु मां इन करे अपॉइटमेंट वठण जे लाइ त तव्हांखे फ़ोन करे रही आहियां न हा हा त कम पर सुठो हुजण घुरिजे न हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां पहुचा थी साढे पंजे ठीकु आहे हरिओम हरिओम